बाढ़िके लिए हमरा सभके गाँवमे नैहरामे बहुत बाढ़ि आबैया पानिके हमरा सबके दिक्कत नहि होइया पर ई होइया जेकि अनाज सभ जे रहैया ओ से उपजा नहि सकै छी हमसभ ततेक बाढ़ि आबैया आ कहिओ कालकऽ एहन सुखाड़ी आबि जाइया जेकि बस पानिके बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै जेकि ओहोमे अनाज सब नहि भए सकैया सासुरोमे एलहुँ सासुरमे वएह देखलहुँ पानिकेँ एतऽ बहुत दिक्कत रहैया बाढ़िसँ हमसब बहुत परेशान रहै छी पानिके तऽ दिक्कत नहि होइया बाढ़िसँ हमसब ज्यादा परेशान रहै छी एहिमे अनाज सब नहि उपजि सकैया हमरा सबके लेल अनाज सब बहुत बर्बाद भए जाइया जेना है वएह अभी पानि बहुत भए रहलै हँ तऽ हमर सबकेँ घर आङ्गनमे दरवाजा सब पर रोड सब पर पुरा पानि लागल यऽ तऽ हमसब कहुना कहुना कऽ अपन जिन्दगी बिता रहल छी पानिकेँ लेल मायकेयोमे वएह हाल यऽ ससुरालोमे वएह हाल यऽ बाढ़ि सबकेँ लिए बहुत परेशान रहै छी गाँव घरमे कनि बाढ़ि ताढ़ि बेसी आबि गेल ई होइए जेकि खाना बनायल नहि खायल जाइया पानि ततेक आबैत रहैया तैयो करब की कहुनाकऽ तऽ जिन्दगी बितेनाइ छै रहनाइ छै खाना तऽ खेनाइ छै ताहि दुआरे सासुरोमे तऽ वएह हाल होइया पानिके तऽ खुब रहैया पानि बाढ़ि जे आबैया तऽ बुझिऔ कते फसलके ओ सब बाढ़ि बर्बाद कए दैया फसल वसल जते भी रहै छै ओ सभटा चलि जाइ छै पानिमे ताहि दुआरे नैहरोमे सएह हाल यऽ ससुरालोमे सएह हाल यऽ आब देखिऔ जे होए पानि तऽ अभिओ पड़ि रहल यऽ अभिओ परेशान रहै छी पानिसँ बहुत परेशान रहै छी अभियो लगातार पड़ि रहल यऽ आगाँ दरवज्जा सब पर रोड सब पर लागल रहैए पानि बाहर जाए नहि सकै छी